आं माबोरै आबाद मावनो गोसो जानाय बुङोब्ला दाना जोंनि बिमा बिफायानो साफा साफा आबादारिमोन आरो आबादारि हिसाबै जोङो आबादारिनि फिसा जानानै जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोंनि बिमा बिफा फोरजों थाफानानै आबाद मावनायाव बाहागो लाफादों बेनिखायनो आरो बेनि अनगायैबो दाहोनाफोरजों जोङो उन्दै समनिफ्रायनो हालएवनायफोराव बाहागो लाफादों बेबायदिनो बिमा बिफाजों बाहागो लाफानानै जों आबाद मावनायाव हेफाजाब होदों गुबैयै गरम बन्थरनि बन्द मोनोब्ला जों फरायसाफोराबो बिमाजों बिमा बिफाजों आबाद मावनायाव बाहागो लाफायोमोन बेबायदिनो आङो उन्दैनिफ्राय बिमा बिफाजों थाफाबोनानै आबाद मावनायखौ एसे एसे सोलोंबोदों आरो बेबायदिनो आङो आबाद मावनाय होनोब्ला बे ओ माइ आबाद मावनाय बेबायदिनो ओ बोथोर लायै बोथोर आबाद जेरै मेसें बोथोराव आलु खबि बेसर बायदिसिनाफोर आबाद मावनाय बेफोर आबाद मावनायावबो आङो ओ बिमा बिफानिफ्राय सोलोंबोनानै एसे एसे रोंबोदों आरो आथिखालाव आङो बेबायदि ओ मेसें बोथोरनि आबादखौनो आं गुबैयै बांसिन मावनो मोजां मोनो आरो बेबायदिनो आङो ओ बेसरफोर आलुफोर खबि बेबायदि मेसें बोथोरनि आबाद मावो आरो जोंनि आसामावथ' गुबैयै ओ गाहाय आबाद बुङोब्ला माइ आरो साहा आबादानो नाथाय आङो साहा आबादखौ मावाखै आरो बेबायदि मावनो हानाय आंहा जायगाबो गैया ओंखायनो आङो माइ आबाद आरो बेबायदि मेसें बोथोरनि जि आबाद बे आबादखौनो आङो मावो आरो दासिमबो बेबायदि मावगासिनो दङ दैज्लां बोथोराव